میں نے میک اپ آئٹمس منگایا تھا اور مجھے لگا کہ کافی حد تک مطلب مجھے لگا کہ بہت اچھا آئے گا وہ اور مجھے لگا بہت اچھا رہے گا اس کے پروڈکٹس وغیرہ جو بھی تھے میں نے ہمیشہ سے لکمے کی پروڈکٹس تھی اس کی یہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اس بار میں نے الگ کمپنی کے پروڈکٹس منگائے تھے لیکن وہ میرے اسکن کو بالکل بھی سوٹ نہیں کیا ہارم کر رہا تھا میرے اسکن پہ پمپلس آ گئے تھے جب میں نے اس پروڈکٹ آئٹمس جب میں نے میک اپ آئٹمس کو یوز کیا تو اور میں نے جب اپنی مما سے بھی کہا کہ آپ یوز کر کے دیکھو تو جب انہوں نے یوز کیا تو ان کی بھی اسکن پہ سوٹ نہیں کر رہا تھا ایکچولی وہ اتنا اچھا تھا ہی نہیں میرے لیے پروڈکٹ یہ بہت برا ایکسپیرینس رہا میرا اس کو لے کر جب میں نے اس کو یوز کیا تو کافی عجیب لگا مجھے اس کو یوز کرنے کے بعد بہت ہی عجیب سی اس فریگننس بھی اس میں بہت عجیب سی تھی اور اس میں جو اس میں جو اور بھی آئٹمس جتنے بھی آئٹم تھے سب خراب ہی لگے برش میک اپ برش میرے کو دیا تھا اس کے ساتھ فری وہ بھی کچھ خاص نہیں تھا اچھے سے ورک نہیں کر رہا تھا اور اس کے جتنے بھی تھے پروڈکٹس میرے کو اتنے اچھے نہیں لگے